मुंहिंजे कटनीअ में मुंहिंजी कटनीअ में सभिनि खां फ़ेमस नीरज टॉकीज आहे मां पहिरीं मूवी हम साथ साथ ॾिठी हुई हूअं मूवी मां पंहिंजे घोट सां ॾिठी हुई ऐं असांखे ॾाढी सुठी लॻी हुई हम साथ साथ हैं मूवी असांखे दिल खे छुअण वारी मूवी हुई इनमें परिवार जे लाइ ई हुयो कि हीअं मूवी ॾाढी सुठी हुई ऐं परिवार जे लाइ हुयो हीअ मूवी परिवार खे माण्हुनि खे जीवन में उनजे ख़ुशियूं ऐं ग़म ॾेखारींदी आहे हिन मूवीअ में सलमान खान हीरो हुयो ऐं करिश्मा कपूर हीरोईन हुई हिन मूवीअ में संगीत ऐं नाच जा हल हुया जो परिवार खे मजबूत ठाहींदा आहिनि इन मूवीअ मूवीअ में हीअं मूवी असांखे दर्शाईंदी आहे कि दुख सुख में हिक ॿिए खे साथ कीअं था ॾेई सघऊं हम साथ साथ हैं हिन मूवीअ में ॾाढी हीअं मूवी सुठी आहे ऐं सभिनि जो घर ईअं ई सुठो रहे